गुड आफ्टरनून

जी आपको हम बिल्कुल सिखाएँगे आप आइये मेरे ग्राउंड पर आ जाइए हम आपको क्रिकेट के बारे में बताते हैं कैसे क्या करना पड़ेगा हमारा घर हदारी है अदारी है यहाँ पर आइए हम आपको क्रिकेट के बारे में सब कुछ बताएँगे कैसे क्या करना होगा कैसे नहीं करना होगा आपको खेलना भी सिखा देंगे जी मेरा नाम उमेश कुमार यादव है ओके आइये मैं आपको क्रिकेट के बारे में बताता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं कैसे कैसे खेल यह खेला जाएगा कैसे नहीं ओके उसमें पैसा जो जाएग शाम में बात करेंगे कितना पैसा जाएगा पहले मैं आपको क्रिकेट के बारे में बता देता हूँ क्रिकेट कैसे खेले जाए खेला जाएग उसके बारे में हम बताएँगे आपको जैसे हम क्रिकेट के ओके जो है बारह चौदह हजार लगेगा आपको क्रिकेट सीखने में बारह हजार दे देना हम आपको क्रिकेट के बारे में सब कुछ बता देंगे क्रिकेट कैसे खेला जाएगा कैसे नहीं खेला जाएगा कैसे क्या करना पड़ेगा

हम आपको इसमें क्या काम होगा यही रुल है चलिए ठीक है उससे कुछ काम दे देना और क्या चलिए चलिए ठीक है हम अपका जो है दस हजार कर दे रहे हैं अब उससे कम नहीं होगा अब आइए हम आपको जो हैं बताते हैं क्रिकेट के बारे में कैसे खेला जाएगा कैसे क्या करना पड़ेगा जैसे क्रिकेट खेलते हैं हमको जो है वो क्रिकेट जैसे हमको खेलना पड़ेगा कैसे बॉल मारना चाहिए कैसे नहीं मारना चाहिए हम उसके बारे में आपको बताएँगे काफी चीजे क्रिकेट के बारे में जितना है सब कुछ बताएँगे हम ओके